प्रणाम प्रणाम कहा हो यार तो अभी अभी रेलवे ही स्टेशन पहुंचने वाले हैं मिर्ज़ापुर पहुंचने वाले हैं वही पर यहाँ कुछ घूमने ठहरने लायक़ व्यवस्था है कुछ अच्छा आ ठीक है यहाँ उतर रहें हैं थोड़ा सा थके हुए हैं

हाँ ये पक्का गंज कहा पड़ेगा ये सिटी में है कि वो आउटसाइड में है सिटी में है मतलब यहाँ हमें स्टेशन से उतरने के बाद फिर सीधे कहाँ आएंगे सीधे गोलमा चौराहा जाना है उसके बाद जा कर फिर यहाँ घूमने वूमने लायक़ यही सब है हाँ हाँ थोड़ा सा आउटसाइड में है सिटी है तो हाँ हाँ आउटसाइड आज तो घूमने का मूड है नहीं आज तो हाँ आज तो घूमने का मूड है नहीं आज तो केवल विश्राम आज क्योंकि भिलाई से आने में दस घंटे बारह घंटे का सफ़र तो आज नहीं कल से ही शुरू होगा आज तो कम से कम तो वहाँ से आए हैं हम भावना से आए हैं हम हैं आप साधन मिल जाएगा इस्टेशन से चौराहे के लिए अच्छा कितना कितना किराया लेता होगा बीस रुपये पच्चीस रुपये पचास रुपये बीस रुपये लेता है ठीक है ठीक है पहुंचेंगे तो कॉल करेंगे बस वही एक कमरा हो कि लोकेशन लैटरिंग बाथरूम लैटरिंग बाथरूम कम्बाइंड हो खाने के लिए बस सिंपल सा खाने पीने कोई वो दिक्कत नहीं है दस एक कमरे का बस दाल फ़्राई रोटी इतना बहुत है आज तो थके हैं बस खा पी कर सोए कल चला जाएगा हाँ ठीक है अभी थके हुए हैं तो हम आ रहें हैं ठीक है